मां प्रिया पमनानी तव्हांजे सेमीनार में इन ई करे आई आहियां छो त मुंहिंजो बिजलीअ जो बिल हिन दफ़े वधीक आहियो आहे हूअं त मुंहिंजो बिजलीअ जो बिल पंज सो या अठ सो ईंदो आहे हिन दफ़े मुंहिंजी बिजलीअ जो बिल ॿ हज़ार आहियो आहे छा तव्हां मूंखे लाइट जी एनर्जी बचाइण लाइ मूंखे सादी जीवन जी शैली में कबिलियन जी सलाह ॾींदा